हेल' हेल' बुंबायथादों

हेल' मामोन

आंथ' बिदि दै होआ नङा आं मोजांखोनो हरो आं मोजांखोनो हरो दखन दामानि मुसौआ बिदि माबा हामा नङा मोजाङानो दामानि मुसौआ

न'आव फुदुंब्ला मोजाङानो जायो दखन नोंसोरसो लांना मा खालामो बिटिआरा आंनेया जा हरनो नांगौ जिबिदि हरनो नांगौ हरदों फानदों दे जागोन उनगासेयाव हाहै मोना मानो मोननो नंगौ खोथाखौसो बुंनांगौ आरो अ मामोन

आय' मानो बिदि नों मोजां फुदुंनो रोङाखैदां हाब्बा बै नारेंनि माबा गोग्लैब्लाबो मोखैनि माबा गोग्लैब्लाबो जायोना गावो बासोनफोरा मोजां सुवाब्लाबो आरो दा गरम मोनफायबायना

ओइ गाखिरनि माबा मोनसे दुब जाब्लानो गावो गाखिरफोरा अ अ अ अ जागोन दे आङो दा दसे ओइ माहाय माबा मावबायथादो खामानि

आरो माबा अ ओइ अ जागोन दे जागोन दे जागोन दे जोंफोरा दैखोनो होथारा नोंबो दै होआ थोबसेबो दै होआ ओरैनो माहाय फावखिनि होयो आरो माहाय ओरैनो नामखिनि होयो आरो गाखिरावथ' मा होखा नांखागोनखा

दे आरो उनाव जोंनियाथ' मोजांखोनो हरो नोंसोरसो बिदि बुंबाय थायो मोना दे मोना अ अ दे